करौली ज़िले में मुख्यतः तीन फसल उगाई जाती हैं रबी की खरीब जायद की रबी की फसल में गेंहू चना सरसों आदि बोए जाते हैं और खरीब की फसल में बाजरा तिल ग्वार आदि और जायद की फसल में चरी सब्जियाँ उगाई जाती हैं जिनसे लोग जैसे अनाज बोया लोगों ने गेंहू बोते हैं उस टाइम पानी देते हैं उनको काटते हैं फिर पकने के बाद फिर लोग बाज़ार में लेकर जाते हैं फिर बाज़ार में जाने के बाद उनको इन लोगों के पास पहुँचते हैं जो किसान का काम नहीं करते उन लोगों को खाने के लिए पहुँचते हैं जैसे चावल गेंहू कपास तो कपड़ा बनाने के लिए काम आता है कपास तो अनाज है चावल है गेंहू है बाजरा है सरसों दाल फल तंबाकू सब्ज़ी आदि फसलें हैं जो किसान बाज़ार में ले कर जाता है